मां ॾाढी दफ़ा स्विमिंग में पार्टिसिपेट खयो आहे कॉम्पिटिशन हूंदा आहिनि न हुननि में जाम दफ़ा खयो आहे छोकी स्विमिंग मूंखे करणु वणंदी आहे अने मज़ा बि ईंदी आहे शरीर शरीर पंहिंजो आहे न सॼो रिलैक्स थी वेंदो आहे अने हिकु दफ़ो जाम सुठी स्विमिंग थी हुई मां फस्ट आहियो हुउमि उहा मुंहिंजी सभिनि खां यादगारु आहे बाक़ी मां कॾहिं थर्ड ईंदो आहियां फोर्थ ईंदो आहियां पर उहा हिकु त उहो जेको फस्ट आहियो हुउमि हिकु पहिरों नंबर आहियो हुउमि न उहा जाम सुठी हुई अने कॾहिं कॾहिं मनु थींदो आहे त असां सभु दोस्त बि स्विमिंग क्लासिस स्विमिंग हली वेंदा आहियूं सभु गॾु मस्ती कंदा आहियूं अने केॾी केॾीमहिल रेस बि कंदा आहियूं सभु त अगरि फस्ट मां पहिरों नंबर मां ईंदो आहियां त मज़ा ईंदी आहे अने स्विमिंग करण बि जाम सुठी हूंदी आहे अॼुकल्ह त डॉक्टर बि चवनि थी की स्विमिंग कयो त त शरीर सुठो थींदो तंदुरुस्त थींदो अने कॉम्पिटिशन में भाग वठण त उहे बि जाम सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे अॻियां वधंदासीं त पंहिंजे माउ पीउ जो नालो रोशन कंदा इन लाए मां स्विमिंग कॉम्पिटिशन में भाग वठंदो आहियां अने जितण जी कोशिशि कंदो आहियां जाम सुठी रीति अने मुंहिंजा दोस्तनि खे बि इहो ई सेखारींदो आहियां की कॉम्पिटिशन में पार्ट वठो अने पंहिंजे माउ पीउ जो नालो रोशन कयो अने शरीर खे बि तंदुरुस्त कयो